जो लोग गाय भैंस रखे हैं वो गाय भैंस की सेवा करते हैं और उसे दूध निकालते हैं दूध निकाल कर उसे डेरी पर बेचने के लिये ले जाते हैं गाय भैंस को खिलाते हैं पिलाते हैं अच्छी अच्छी सामग्री खिलाते हैं और उसे नहलाते हैं पानी पिलाते हैं उसको ले जाते हैं दरुआ खिलाते हैं कर उसको पराग खरी ये सब खिलाते हैं चोकर खिलाते हैं कन्ना खिलाते हैं खिलाते हैं हरी घास खिलाते हैं गुड़ खिलाते हैं उसका र शर्बत बना कर उसे पिलाते हैं बेसन तेल उसे खिलाते हैं और उन्हें उसको पंखा लगाते हैं उसे उसका सार साफ करते हैं साफ सुथरे जगह पर उसके गौशाला में उसे बांधते हैं उसमें मच्छर काटता है तो उसके लिये भी धुआं करते हैं बहुत पशुओं का इंतज़ाम करते हैं उसके बाद उसको नहला धुला कर उसे दूध निकाल कर डेरी पर ले जाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं फिर उस दूध का खोआ बनता है पनीर बनता है दही बनता है उस शादी विवाह में सब सप्लाई किया जाता है और उससे अनेको प्रकार की मिठाइयां बनती है जैसे बर्फी छेना और गुलाब जामुन ये सब बना कर बेचते हैं लोग बाज़ार में भी तो उससे भी पैसा निकालते हैं गाय भैंस से लोगों को बहुत फायदा है और वो लोग गाय भैंस यहां पर रख कर डेरी पर हमेशा ले जाकर पैसा कमाते हैं डेरी पर पैसा आता है और उनलोगों का घर चलता है पशुओं के खाने का भी खर्च उसी पैसे से चलता है